मौसम तऽ जनवरिए सभ नीक लागल जाइ छै जनवरीए दिसम्बरसँ एहि चलते जे खाना सबमे बहुत स्वादिष्ट रहै छै तऽ ओहि चलते ओ मौसम बहुत राजा मौसम छै ओ मौसम बहुत नीक लागै छै एहि मौसमके कोनो परतर नहि कयल जाइ छै कोनो दोसर मौसमसंँ ठण्डा मौसम बहुत उत्तम मौसम रहै छै ओहि चलते उत्तम मौसममे बालो बच्चा सभ एकदम सुरक्षा से रहै छै कतहुँ भी आदमी जाइतो छै तऽ बहुत निकसे रहै छै खानोमे रहै छै सही रहै छै सभ चीजमे रहै छै सही आ गर्मी मे नहि रहै छै गर्मीमे आदमी परेशान भए जाइ छै कतहुँ जाइतो परेशान भए जाइत छै एहि चलते दिसम्बरे जनवरी सही रहै छै